जी जी हाँ बोलिए क्या करवाना है आपको अच्छ जी मैम हो जाएगा फेसियल हमारे यहाँ अलग अलग उस में होता है कुछ दो सौ है तीन सौ भी है और कुछ हज़ार तक बी गया है हाँ हेयरकट में भी मैम हमारे यहाँ बहुत सारी वराइटीज़ हैं और तो वो हो जाएगा हाँ मैं है ना मतलब आज शाम को फ्री हूँ आपको आना कब है ठीक है तो हो जाएगा तो आप इतना सब करवाएंगे तो हम थ्रिडिंग आपको फ्री में कर देंगे ठीक है हम मेरे साथ मतलब और भी लोग हम काम करते हैं साथ में मिल कर तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी हमारी सर्विस बहुत अच्छी है मैम हाँ वही ना आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं तो आप तो जानते ही होंगे सारी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है मैम हाँ हम लोग अभी गरबा के टैम पर हम ने अभी ड्रैसेज़ रखना शुरू करा है तो हम सोच रहें इसको आगे भी कन्टीन्यू करेंगे हाँ शादी के लिए भी मिल जाएंगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप मुझे आने से पहले कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज भी करेंगे तो भी चलेगा ठीक है ठीक है फिर मिलते हैं ठीक है ओके बाई